جی میں اس مڈل جنریشن سے تعلق رکھتی ہوں جو پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے توازن تو ہمیں قائم کرنا ہی ہے ہم جس بھی ماحول میں پلے ہیں وہاں ہمارے دادا دادی ساتھ رہتے تھے بزرگ ہوتے تھے بزرگ کسی بات پر ٹوک سکتے تھے ہمیں ہمیں ان کی بات ماننی ہوتی تھی اور اس طرح پلے بڑھے ہیں اور اب جو نئی جنریشن ہے اس کے پاس ایک تو چوائسیز بہت ہے پہلے ہمارے پاس اتنی چوائسیز نہیں تھی چیزوں کی اور وہ وہ اتنی آسانی سے مانتے نہیں ہیں وہ بات کہ بھائی کیوں آپ ان کو لاجک دیجیے کہ یہ کام یوں مت کرو تو وہ تب وہ سمجھ جائیں گے اور یہ کہ بھائی مکس خاندان میں بڑے خاندان میں وہ نہیں رہنا چاہتے ہر بچے کو اپنا ایک الگ کمرہ چاہئے ہمارے زمانے میں تو وہ کمرے نہیں ہوتے تھے تو بہرحال ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم لوگ ہیں ہم اس طرح رہتے ہیں یہ ہماری قدریں ہیں تو اصل میں نہ تو ہمیں ینگر جنریشن کو یہ مطلب بالکل ہی کنڈم کرنا چاہئے کہ نہیں تم بالکل غلط ہو اور سب چیزیں پرانی اچھی تھی پرانی کچھ چیزیں غلط بھی تھیں غلط بھی تھیں مثلاً بچے کو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کیا پڑھنا چاہتے ہو بس اپنا کہہ دیا کہ بھائی اس سبجیکٹ میں کر لو اس میں نوکری ملتی ہے وہ کر لیا اس کے دلچسپی بالکل نہیں ہے اور اب بچے ابھی شروع سے بارہویں کلاس سے جانتے کہ انہیں کیا کیا کرنا اور ان کے پاس کیا آپشن ہے یہ صرف خواب نہیں دیکھتے یہ بچے یہ بچے جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے تو ہمیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے اور ان کے بڑوں کو بھی سمجھانا ہوتا ہے اب ایک چیز اور ہو گئی ہے کہ جو ہمارے زمانے میں بالکل نہیں تھی اس میں ہماری ان سے اختلاف جو ہمارے بعد کی جنریشن ہے یہ ہو جاتا ہے کہ باہر کھانا باہر گھومنا بہت ضروری ہے ہم لوگ کے یہاں باہر کھانا ایک زمانے میں بہت بری بات مانی جاتی تھی کسی مہمان کو اگر آپ ہوٹل میں لے جائیں کہ لو بھائی ہم تو ان کے گھر میں مہمان گئے اور نے ہمیں ہوٹل میں لے گئے اور اب یہ بہت اچھی بات مانی جاتی ہے کہ اس کو باہر کھانا کھلایا اور ظاہر ہے پیسے سب کے پاس اتنے تو نہیں ہوتے یہ آرڈر کرنا گھر میں کھانا پکا ہوا ہے پکا ہے سب کچھ اتنی مہنگائی ہے اس سب کے بچے آ کے ناک بھنو چڑھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہوں کیا ہے کچھ کھانے کو نہیں ہے اور فوراً جو بھی سویگی یا جو بھی چیزیں ہیں ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ان کے ان سے آڈر کر دیا اور اور کہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ارے تم نے اتنے بات اتنے پیسے خرچ کر دیئے ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا ہم نے تو یوں کیا یہ تو کبھی کہنا ہی نہیں ہے کیوں کہ اس سے تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتی ہے اگلی نسل ان کو بہت دھیرج سے تمیز سے سمجھانا ہے لاجک دینی ہے اور بڑے ہو کے وہ خود سمجھ جائیں گے لیکن بہت ہماری جنریشن نے پرانا والا بھی دیکھا کہ جو ہم میں ہمارے بزرگ ہم ہم سے ابا ہمارے اوپر بعض دباؤ بھی ڈالتے تھے ان کی بات بھی ماننی ہوتی تھی اور اب اپنے بچوں کی بھی بات ماننی ہوتی ہے تو ہمارے زندگی بڑی مخمصے میں ہے